मुंहिंजे स्कूल में चित्र कढण जो भी हिकु सबजेक्ट हुयो जंहिंमें मुंहिंजी टीचर अलॻि अलॻि तरह जूं सीनरियूं पेन्टींगूं ऐं फ्री हैण्ड डिज़ाइनू कढण सेखारीन्दी हुई मूंखे कॾहिं बि चित्र कढणु कोन ईन्दो हुयो पर टीचर मूंखे सिर्फ़ इहो ही चयो त तू रोज़ घर में अगर कोशिश कईंदीअ ते धीरे धीरे करे सीखी वेन्दीअ त मां रोज़ पंहिंजे घर अची करे थोरी देर इहो कोशिश कंदी हुअसि हिक दफ़ो असां जे स्कूल में चटाभेटीअ जो कार्यक्रम थियो त मां हुन में चित्र कढियो ऐं मां ॿियो नम्बरु आयसि ऐं हुनजे करे मूंखे हिकु सर्टीफीकेटु बि मिलयो इहे ॾिसी मां तमामु ख़ुशि थी वियसि